की हम बोललियै की मतलब हमरा जे छै बीज चाहिये खीरा र मकइ र बीज चाही और जे छै धान के पैकेट चाही तऽ जे छै सब्जी जे छै घेरा जे छै और गाजर कैसे छै ओ रेट ओकर रेट हँ

की रेट छै ओकर खीरा र दाना र हँ आरो मकइ र बीज र आओर अहाँके पास की की बीज छै सबचीज के बीज छै की

आलू ऊलु के बीज भी रखै छियै अहाँ आलू के बीज कैसे छै

आलू के पैकेट सुनू ने आ मतलब नहि लेना छै मतलब कल आते आते राति हो गेल छै कल आबे के ले जाबे सकै छियै ने की आजे लेबे के परी ओ इएह सब पूछै रहियै अभी सीजन छै मकइ र बीज लेनाइ रहै तऽ बीज र दाम ऊम पूछनाइ रहे ताहि खातिर मतलब दोकान आबऽवला रहियै ओ हम हम मकइ के बीज मे डिस्काउंट वगैरह नहि करै छियै ओ ओ ओ हएब ओहा बोलै रहै मतलब कल आज त नहि लए जा सकबै बीज ऊज कल लेके जेबै कल ले जा सकै छियै ने कोइ दिक्कत ने ने छै ओ ओएहा बोलै ठीक छै तब काल्हि